तिकेट तिकेट बाब बाब टिकेट टिकेट उठा उठ उठ उठ न्हिदलाय रे बाब चल टिकीट काडपाक जाली टायम जालो चल खंय वचपा तूं चार रस्त्यार कितू चार रस्ते हाय मरे गोंयानू ही मोडगांव वोसपा काणकोण चार रस्तो आसा बेतलान चार रस्तो आसा कुंकळ्ळे चार रस्तो आहा खुंयचे चार रस्ते सारकें सांगोप रे बाब तो चार रोस्तो आमची बोस एक्प्रेस मरे आमी बाबा चार रस्त्यार बिस्त्यार रोवोनाय डायरेक्ट कुंकळ्ळे स्टाॅप मदी खंय रोवोना काणकोणचो बसस्टाॅप नेक्स्ट कुंकळ्ळे बसस्टाॅप तेजे फुडलो मडगांव बसस्टाॅप मोदीं आनी रावना हांगां भायर केदो व्होडलो बोर्ड मारला मरे एक्सप्रेस म्हूण तें वाचप न्हूं चडटा आसता सामकें दोळे धापुनूत चोडटा काय कितें रे बसींनीं वाचूंक कळना काय विचारपू तूं विचारलें ना म्हाका हांव आसलें मरे थंय उबें सिनीयर सिटीजन जावूं नाल्यार जुनीयर सिटीजन जावूं गोव्हरमेंन्ट फेसिलीटी दिताय म्हण तुमी सोगळे फेसिलीटी घेत रावनाकाय खंयचोय सिटीजन जावं हांव म्हाजी ड्यूटी कोरतलें तुका देवोपाना म्हटल्यार दोवोपाना बसस्टेंडार देवं बसस्टेंडार देवं खोंयच्या कोणा कडेन कंप्लेन करता तेजेकडेन कंप्लेन कर वारीका कडेन करता वारीका कडेन कर घाटे सरा कडेन करता घाटे सरा कडेन कर जाय तेजे कडेन कोर हांव भिना कोर कसली करता फोनार करता रिटर करता केसो करता कंप्लेन कोर केटीसीच्या चेरमेनाक कोर खोयच्या पुलीस स्टेशनारू काणकोण पुलीस स्टेशनार गाडी थांमो देवताय एफ आय आर मारताय म्हाजेर आनी डायव्हरार मार हांव भिना कोणा कंप्लेन करपाक तेक कोर चीफ मिनीस्टराक कोरताय जाल्यार चीफ मिनीस्टराक कोर कोण सावंतू खंयचो सावंतू सुनिता सावंतू कोर कोर हांव भिनाय आमच्या केटिसीच्या मिनिस्टर कार्लोस बाबाक सुद्दां सांगल्यार हांव भिना हांव तेजें मुनीस पोवया कोणा आयकत्त तो आत्त तुका खोय दोवोपा सांगू म्हाका खंय देवूं बस स्टेंडार मरे हांव देवोपाना तुका हांव पुलीस स्टेशनार देवोयतां तूं एफ आ आर मार बोरें बोरें मार मा कोर कोर भिनाय आमी भिनाय कोर तुका जाय तेजे कोडेन कंप्लेन डायव्हर बाब पुलीस स्टेशनार देवोय हेका देवोय बरें बरें